हाँ सर नमस्कार सर कौन डाकर साहब बोल रहें हाँ वो क्या है वो थोड़ा कान में दर्द था वो चेक करवाना था

अरे तकलीफ़ हो रही है क्या एक वो काफ़ी दो तीन साल पहले कोई दोस्त ने जैसे मैं कान कुचल रहा था वो उस ने उठ धक्का लगा दिया

हाँ पर्दा फट पर्दा डैमेज हो गया नहीं वो अभी तो नॉर्मल है वो क्या है वो जब नहाता हूँ ना कभी कभी वो साल में एक दो बार पानी चला जाता है ना तो हाँ वो कोई इन्फेक्शन हो जाता है नहीं नहीं वो सर दर्द तो नहीं होता है नहीं तो नहीं सर तो वो पानी चला जाता है ना हाँ खुदे भी तो सुनती है नहीं मैं तो रूई से नॉर्मल हाँ ओह ओके अच्छा ओके ओके अच्छा हाँ ओके जी सर सर हाँ अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा राइट वाला हाँ ठीक है ओके सर

ठीक है

हाँ ऑपरेशन का तो कैंप में मैंने दिखाया था वहाँ भी ऑपरेशन का ही बोला था

हाँ रिप्प मतलब वो रिपोर्ट विपोर्ट तो नहीं कराई थी ऐसे ही नॉर्मली जैसे नए पूरा हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाया था हाँ पर्ची है पर्चियाँ है अच्छ ओके ओके ठीक है ठीक है ओके हाँ हाँ

ओके हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है सर